आं जी आं जी दोआई पैरासिटामोल खाद्धी जां डोलो अ किन्नी अद्धी खाद्धी जां पूरी ते पैरासिटामोल बुखार पर ऐ ते अगर जादै न ते मेरे कोल अप्वाईनमेंट लेइयै कल्ल शामीं कोई चार बजे पुज्जी जायो अप्वाईनमेंट लेई लैयो खाल्ली अं अगर तुसेंगी कल्ल तगर फर्क निं पेआ ना ते फिर कल्ल आवेओ ते कल्ल दी अप्वाईनमेंट लैयो इंया होर दोआई उप्पर ध्यान निं देओ इयै पैरासिटामोल खाह्गे ते एह्दे कन्नै इम्यूनिटी डॉऊन होई जंदी ते एह् खतरा होई जंदा